बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो गावनि एबा न'खरनि जिउ खांनायनि गिबि फुंखायानो जाबाय आबाद मावनाय आबाद मावनानै गावखौ मानो जिउ खांनायाव जिउ खाङाब्ला चिरां जिल्लायाव गुबुन रोखोमै आरो जेबो सुबिदा गैया मानोना चिरां जिल्लायाव इन्डासट्रि कारकाना गैया इन्डासट्रि कारकाना थाब्लासो बे जिल्लानि लाइमोनफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे इन्डासट्रि कारकानायाव खामानि मावनानै खामनि मावनानै गावजों लोगोसे न'खरखौ जौगानायाव हेफाजाब हेफाजाब होलांनो हागौमोन नाथाय बे रोखोम सुबिदा गैयैयाव चिरां जिल्लानि बांसिन मानसियानो गावनि थाखानाय फेरलेबसे हायावनो गोबां रोखोमनि बैगानिक खान्थिजों आबाद मावनानै फसल दिहुननानै बेजोंनो जिउ खांनायखौ जों आजिखालि चिरां डिसट्रिक्टआव माखासे मानसिफोरखौ जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो साफ्रामबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बै गुबुनफोरबायदि गावनि जा एसे थानाय हायावनो बे रोखोम बैगानिक खान्थिजों आबाद मावनानै फसल दिहुननानै हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां खामायनानै गावनि न'खर आरो गावखौ दैदेनलांनायाव गोरलैयै सोलिलांनो हानायखौ आं नुहुरो बिनिखायनो चिरां जिल्लानि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो खावलायनो लुगैयोदि जाहाथे गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनाय आरो साख्रि बाख्रि नागेरा लासैनो गाव गावनि बिमा बिफानि खरलबसे थानाय हायावनो बायदि रोखोम बैगानिक खान्थिजों अर्गेनिक माखासे हासार बाहायनानै इसे हायावनो आबादफोर मावनानै बे फसलफोरखौ जाहाथे फाननानै गोबां खामायनानै खामायनानै गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे न'खरजों बिमा बिफा बिदा फंबाइफोरखौबो जाहाथे गोजोनै दैदेनलांनो गोरलै जायो बेबायदिनो बिनि थाखायनो आं गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायनाय जायो एबा सुबुरुन होनाय जायो चिरां जिल्लायाव गोबां रोखोमनि इन्डासट्रिबो गैया आरो बे इन्डासट्रि गैयैखायनो चिरां जिल्लानि गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि बाख्रिआव उन जानानै थादों एबा साख्रि बाख्रि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों बिनिखायनो चिरां जिल्लानि साफ्रोम लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो सुबुरुन होनो लुगैयो जाहाथे गावबागावनि न'आवनो थानाय हा हुआव गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै आरो गोबां रां रुफा खामायो बेबायदिनो जाहाथे गावनि गावजों लोगोसे न'खरनि गासैखौबो फारसेनिफ्राय जौगाखां होनायाव लामा खालामनानै होनो होयो आं बेखौनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला चिरां जिल्लानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि खाथिसिम बेखौ सुबुरुन होनाय जायो चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखायानो जाबाय बुंनो थाङोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि आबाद मावनाय आबाद मावनाय होनब्ला गोबां रोखोमनि आबाद थायो गोबां रोखोमनि आबादफोरनि बेसेनाबो गुबुन गुबुन जेरै फाथो माइ बेसर सबाइ दालि बायदि रोखोम खुसेर थालिर बायदि रोखोम आबाद मावनानै जोङो गावखौ दैदेननायजों लोगोसे न'खरनि न'खरजों लोगोसे गामि गामिखौबो माने जौगानायाव एसे एनै हेफाजाब होयो मानोना नोंनि बे आबाद मावनायाव बेखार लाइमोनफ्रा नोंनि आबाद मावनायावनो खामानि मावनानै हाजिरा मुजिरा फैसा मोननानै न'खरखौ दैदेन लांनायाव हेफाजाब होयो बिनि थाखायनो गासैबो सुबुं चिरां जिल्लानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयोदि जाहाथे साख्रि बाख्रि नागिरा लासिनो न'आवनो थानाय न'आवनो थानानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै गोबां रोखोम आरो थाखा फैसा खामायनो थाखाय बे जोंनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनाय थाबाय गोजोनथों